किदें गे जेवली जेवली तूं तुजे काल दुकाना वयले हांवें चोणे येल्लें तें घरा कडेन आजून पोव जाल्यार फुगो घालतलो म्हणोन राती कडेन पळय जाल्यार सगळो बोरोड मुगे तितून तो केन्ना म्हाल लोका इकता गे

लोकां तें हें म्हाल दिता तो पोळोन दिवप न्ही गिरायक येवं जाय मगे तुका दुसरे पावटी गिरायक येवं जाय मगे जावं जाय मगे तें पिड्ड्यार जालें जाल्यार भायर मार तुजो धंदो पोट चलो जाय मगे तुगेलें तें मागीर पळोया किदें आतां म्हाका हें पिड्ड्यार जालें तें म्हाका पयशे कोण दितलो आनी असलें सामान तुगेआमी दुसरे फाटी व्हरो यो व्हरो येवं नाका ते पिड्ड्यार जालां तें कडेन काडून दवर जाल्या भायर मार चड तेंपा दिसता जाल्यार बंद कर तुजें आमकां नाका तुगेलें तुका गिरायक जाय जाल्यार बरें भशेन हें कर आनी पयर एक दीस हांवें तुजी हांवें आसूं म्हणोन साणली दाळ एक दीस हाडलेली हांवें तुजी तोरची सगळी बड्डेलेली मगे ती दाळ सुद्दां आं ती तुगे खूब दिसां दिसता सामान तें आनी तें बरें वारें बी लागता थंय दवरूं जायना तें बरें बंद हितून दवरूं जाय सामान म्हणटगीर लोकां दिवपाक वस्त आपली बरी आसूं जायी ती आनी निवळ दवरात तिवूय काळजी करूं जाय ते पिड्ड्यार जाला काय ना तेंयी पोवूं जाय धंनो कसो चलतो तर तुजो आमी हें दुकानां वयलें जाल्यार दुसरी दुकानां वयल्या हाडूं शकता तुका गिरायक जावं नाका तुका मागीर गिरायक कशें जातलें दुसरे फावटी मागीर म्हणो आनी आनी आनी किदें गिरायक जाता मगे तुगेलें असले पावटी आमी दुसरे पावटी बी येवपा ना आं असलो लोकां गिरायक जातलें आनी कशें असलो लोकांक सामन न्हू पिड्ड्यार जाल्या बी दीत जाल्यार मागीर लोक दुसरे पावटी येवपा ना आं पळय म्हाका म्हाका घोवान उलयलें किदें हाडला काय म्हणोन दुसरे दुकानाचेर वसपा न्हू गा म्हणून तें मागीर तुजें पोट न्हू तें धन्नो तुगे चलो नाका लोक मागीर दुसरे लोक दुसरे हेजे वयतलो बरोड लागना आनी वारें बी लागले जाल्यार पेड्डेर जाता गे तें आनी किदें खबर ताका लागोन फोन केल्लो हांयें तुका सगळें बोरोड लागलो म्हणटगी ते मागीर वास येता गे बड्डाचो आनी मागीर ते पिड्ड्यार आं आनी कशी आहा तुमगे घरची बी सगळीं वायट धरूं नाका तुका सांगला म्हणोन म्हाकाय उलयले न्हू घरा कडेन पयशे न्हू ते आतां चणे बी कितले म्हारग जाल्या आतां चणे दाळ आं शंबरांनी शंबर वयर जाले आतां बरें